हाँ बचपन में मुझे ऊँचाई से डर लगता था तथा मैं बचपन में किसी भी ऊँचे स्थान पर जाने से अत्यधिक घबराता था तथा किसी भी ऊँचे स्थान पर जाने से मुझे बहुत डर लगता था और मैं कभी भी ऊँचे झूले ऊँचे स्थान मुझे पर्वतों पर जाने से डरता था लेकिन समय के साथ मैंने यह अनुभव किया कि डर जो है वह आपकी एक मानसिक स्थिति है और आप उसे जितना अधिक तूल देते हैं आप उसी चीज़ से उतना अधिक डरते हैं डर या फ़ोबिया पर काबू पाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप उसे मौज मस्ती में लें जिस प्रकार मुझे ऊँचाई से डर लगता था या मैं ऊँचे झूले पर नहीं बैठता था लेकिन फिर मैंने उसे अपने इन्जॉयमेंट के लिए लेना शुरू कर दिया तथा मैं ऊँचाई को एक मौज या एक डेयर की तरह लेने लगा जिससे कि वह डर स्वतः ही मेरे अंदर से चला गया अगर किसी भी व्यक्ति को किसी वी चीज से डर लगता है तो उसे डर पर काबू पाने का सबसे बेहतर तरीका है कि वह उस डर का सामना करे तथा उसे एक मस्ती में लेता कि वह डर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है जब भी आप किसी चीज़ को किसी भी डर को मस्ती में लेते हैं तो फिर वह डर डर नहीं रहता वह फिर आपकी खेलने या इन्जॉयमेंट का साधन बन जाता है जिससे कि आप किसी भी डर किसी भी फ़ोबिया पर काबू पा सकते हैं अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप पानी में खेलें अगर आपको ऊँचाई से डर लगता है तो आप उसे एक इन्जॉयमेंट की तरह लें एक डेयर की तरह लें ताकि आप उस डर को डर पर काबू पा सकें इस प्रकार मैंने अपने ऊँचाई के डर पर काबू पाया अब मुझे ऊँची जगह पर जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता वह जब भी कभी ऊँची जगह ऊँच स्थान या ऊँचे झूलों पर बैठने की बात आती है तो मैं बहुत मौज मस्ती के साथ तथा आनंद में उस झूले पर या उस स्थान पर जाने की कोशिश करता हूँ